اردو زبان میں اگر ہم دیکھیں گے تو بہت ساری زبانیں آتی ہیں جیسے کہ عربی فارسی سنسکرت پرشین ڈوگری تو ایسے بہت ساری زبانیں آتی ہیں تو اردو کا مطلب یہ ہے کہ مطلب اردو زبان جو ہے وہ ترکی کے لفظ سے آئی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے لشکر تو لشکر کا مطلب یہ جہاں پہ لشکر استعمال ہوتا ہے تو لشکر کا مطلب یہ بہت سارے اب مل جل کے اس جتنی بھی لینگویجز ہے زبان ہے وہ بہت سارے مل کے آتے ہیں تو اس میں بہت سارے زبانیں آتی ہے جیسے کہ سنسکرت پرشین پارسی وغیرہ یہ سب مل کے جو ہے وہ اردو زبان کہلائی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے پہلی ہی اس کا مطلب جو ہے اس کا مطلب بھی لشکر ہے تو لشکر میں بہت سارے لشکر کا مطلب ایک جھنڈ ہوتا ہے اس میں بہت سارے جو زبانیں وہ آتی ہیں